हा असांजे असांजे क्षेत्र में इलाही तरह जा कैंप लॻंदा आहिनि जंहिंमें कि हर तरह जी कला पंहिंजी पंहिंजी जेका शिविर लॻंदा आहिनि उन खे अॻिते वधाइण लाइ माण्हू पंहिंजी एजीबिशन वग़ैरह बि लॻाईंदा आहिनि इलाही एन जी ओस बि आहिनि जेका कनैक्टेड आहिनि हिननि सां और अञा ताईं मां जेको संपर्क में आहियां थोरो घणो त मां एन जी ओ सां आहियां और मां इन्हनि सां थोरो घणो अॻिते वधी वधी करे सिखंदी आहियां और जेतिरी थी सघे ज्ञान अर्जित करंदी आहियां